जब हम कोट कचहरी कहीं जाते हैं अगर कोई मुकदमा होता है या मतलब कोई झंझट बवाल हो जाता है तो हम वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे यही कहते हैं कि भई हमारा ये ऐसा ऐसा बवाल है आप इसको जो है निपटा दीजिए तो वो इस तरीके से ऊ निपटाने का मन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हम उनको समझाते हैं कि देखिए ऐसा है कि हमारा भई एक काम है इसको आप करवा दीजिएगा तो हमारा ये सब मामला सुलझ जाएगा लेकिन वो सुनते नहीं हैं जब कहो तो कहते हैं कि चलो ठीक है हो जाएगा लेकिन फिर हमको वकील करना पड़ता है तो फिर वकील के द्वारा फिर हम उसको काम करवाते हैं फिर अब उसमें खर्चा तो होगा ही जब हम वकील करेंगे तो पैसा देगा लेगा वगैर पैसे के तो काम होगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है आदमी के सामने अगर कोई भी काम करवाना है तो उसको बहुत दौड़ना पड़ता है इधर उधर भाग दौड़ करता है तब जाकर के उसका काम होता है वरना उसका कोई काम नहीं होता है आज कल जमाना ये है कि कि कोई किसी की सुनता नहीं है वगैर पैसे के तो कोई काम ही नहीं होता है आज कल इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम अपना कोई काम कराना है और जरूरी है वो काम कराना तो हम फिर ऊ जो जैसा वो कहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा अगर वो कहता है कि भई हमको इतना पैसा चहिए तो हमको फिर उस पैसे का इंतजाम करके देना पड़ेगा तभी वो हमारा काम करेगा वरना वो काम करेगा नहीं इसलिए हम फिर कोशिश करते हैं कि भई चलो ठीक है कहीं से भी लाकर के दें तुमको देंगे फिर वो हमारा काम हो जाता है तो हम भी कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं अपना काम हो गया है पैसै तो लगा है और पैसा लग गया तो हमारा काम हो गया चलो ठीक है इसी से ऐसे हम फुरसत पा गए तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई वगैर पैसे के आज कल जमाने में कामे नहीं है जो भी काम है पहले पैसा चाहे वकील के पास जाओ चाहे पुलिस के पास जाओ चाहे किसी आफिस में जाओ हर एक जगह पैसे का काम वगैर पैसे का कोई काम नहीं है यों है तो हम लोग क्या करें अपना मजबूर हैं काम करवाना है तो देना है वरना काम नहीं होना है आप टहलते रहिए घूमते रहिए टटोलते रहिए लेकिन काम नहीं होगा और अगर आप कुछ कुछ ढील करते हैं पैसा देने के लिए दे देते हैं तो काम हो जाएगा औ अगर पैसा देने से सोचते हैं कि न पड़े और काम हो जाए तो मुश्किल है इसलिए हम लोग क्या करें मजबूर हैं देते हैं और काम तब हो जाता है काम हो जाता है तो हम भी सोचते चलो ठीक है पैसा लग गया लेकिन काम तो हमारा हो गया है तो उससे हमें सकून हो जाता है कि चलो भई ठीक है काम हो गया वरना हम इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं और काम हमारा होता नहीं है इसलिए अब हम मजबूर हैं तो हम पैसा उसको देंगे ही अगर पैसा नहीं देंगे तो काम होगा नहीं हम भाग दौड़ करते रहेंगे इसलिए कानून में जाकर के कहीं भी जाओ कोई भी आफिस में जाओ कहीं स्थान पर जाओ वहाँ पहले पैसे की बातचीत वरना कोई सुनवाई नहीं है तो हम लोग क्या करें मजबूर हैं कि भई अब देना ही पड़ेगा वरना काम नहीं होगा इसलिए हम जो भी कहेगा वो हमको सुनना ही पड़ेगा क्योंकि हमको अब काम करवाना है और उसे काम करना है तो वो जैसा कहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा इसलिए हाँ आज का समय बहुत खराब हो गया है पहेले ऐसा इतना नहीं था आदमी एक दूसरे की सुनता था अब कोई सुनता नहीं किसी की वो कोई बात वगैर पैसे के कोई दुनिया में काम ही नई होता है हर एक आफिस में हर एक जगह हर एक मुकदमा है कहीं पेसी है कहीं कुछ है तो आप पहले उसको कुछ दक्षिणा दीजिएगा तभी आपकी सुनवाई होगी वरना कोई सुनवाई होती नहीं है ये सब बातें हैं इसलिए हम लोग मजबूर हैं क्या करें ही इसलिए हम सोचते हैं चलो ठीक है भई पैसा पड़ गया लेकिन हमारा काम हो गया हमको सकून हो गया है कि भई चलो ठीक है हमारा काम हो गया वरना हम टहलते रहें इधर उधर घूमते रहें भागते रहें लेकिन काम हमारा होगा नहीं और फिर लौटकर के चले आएँगे क्या फायदा है इससे हम भी सोचते हैं कि चलो ठीक है अगर ये कहे रहा है कि हमको इतने पैसे चहिए और तुम्हारा काम हम करवा देंगे तो हमें देना पड़ता है और इसलिए हम मजबूर हैं देंगे ही क्या करेंगे वगैर दिए काम चलता नहीं है तो ये सभी बातें हैं इसलिए हम लोग क्या करें मजबूर हैं और कहीं भी जाओ कोई भी आफिस में जाओ कहीं भी जगे जाओ सरकारी सब कहीं वही हाल है अब आज कल वगैर घूस के कोई काम नहीं होता है हम लोग करें क्या देना पड़ता है फिर क्योंकि काम करवाना है तो देना है वरना काम होगा नहीं टहलते रहोगे घूमते रहोगे औ परेशान होगे तो आदमी सोचता है कहीं से भी लाकर के अगर अपने पास नहीं है तो कहीं से ढूँढ ढाँढ़ करके लाकर के इंतजाम करके उसको देना पड़ेगा वरना काम होगा नहीं ये सब बातें हैं ऐसे हम लोग मजबूर हैं कि जो भी हो पैसे दो और काम करवा लो वरना पैसे अगर नहीं देते हो तो काम होना नहीं है आप टहलते रहिए इससे कोई फ़ायदा है नहीं समझे नहीं तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आज कल किसी भी आफिस में आप जाएँगे और कोई भी महकमा है कोई भी महकमा जो है वह वगैर पैसे के काम नहीं करता है इसलिए हम लोग मजबूर हैं कि चलो भई ठीक है पैसे देकर के हो जाए काम काम तो हो कोई भी आप खेत कोई चीज निकलवानी है या कुछ करना है या कोई मुकदमा बाजी है या कोई लड़ाई झगड़ा बवाल का है तो उसमें भी आपको पैसे ही देना पड़ेगा तभी वो फैसला हो पाएगा वरना वगैर फैसले ए पैसे के होएगा नहीं फैसला इसलिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं तो कहते हैं चलो भाई ठीक है पैसे काम तुम्हारा हो जाएगा वरना इस तरीके से काम होगा नहीं तो फिर काम हो जाता है हम भी कहेते चलो ठीक है कोई बात नहीं पैसा लग गया लेकिन काम हो गया हमें भी सकून मिल गया वरना हम मारे मारे घूम रहे हैं रात दिन सोच रहे हैं कि ये काम कैसे होगा तो उसमें हमको रात दिन उलझन रहती है इसलिए हम भी सोचते हैं चलो ठीक है जो पड़ रहा है दे दो और काम हो जाएगा इसलिए